بول رہے کہ سبزی والے بول رہا ہے بات ہوری ہے کیا او تو مجھے ایک کلو ٹماٹر لینا تھا تو کتنا روپیے کے جی ہے اسی روپیے اتنا مہنگا تو بیس کا نہیں دے کیا بیس روپیے کے جی نہیں کام تھا بہت ضروری بیس روپے کے جی دے دیتے پانچ کے جی پانچ کلو لے لیتے تو تو آلو کیسے کے جی ہے ساٹھ روپے ارے آلو تو بہت سستا ہے تب پر بھی اوہ تو چالیس میں نہیں ملے گا کیا تو آپ گاجر رکھتے ہیں ایک کلو لینا تھا گاجر بھی تو اس کا قیمت کیسے او پچاس روپیے کے جی نہیں دیجیے گا کیا

اوہ مطلب کہ پچاس روپیے بھی نہیں دیجیے گا اتنا مہنگا تب پھر بھی

جیسے اگر دو کے جی لیتے تب او تب گوبھی ہے آپ کے پاس

ایک سو بیس روپیے کے جی او سو روپیے کے جی نہیں دیجیے گا کیا تو آپ کا دکان کہاں ہے اوہ تو جیسے چاروں ایک ایک کے جی کر دیجیے گا ہم آتے ہیں آدھا گھنٹہ میں ٹھیک ہے آ رہے ہیں پیک کرکے رکھیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے